चिरांनि दा नोङो जायखिजाया नै चिरांनिबा जोंनि जायगायाथ' डेभल'प जाबायलै बेवहाय लामा सामाबो मोजां जाजोब्बाय ओमफ्राय गासैबो जोंनि बेंथलआ डेभल'प कलेज थलेज जाजोबबाय गासैबो लामाफ्राबो मोजांसो मोजां जाबाय गासैबो जायगाया उन्न'ति उन्न'तिया अनेक फैबाय जोंनि बेवहायबो चिराङावबो ओमफ्राय फरायनाय बेलायावबो फरायनायफोराबो बादायारि बायदि जाबाय जि मोजां जाबोजोबबाय फरायनाय गथ'फ्राबो गासैबो

औ दे औ जायखिजाया उन्न'तियाथ' अनेक मोजाङाव फैबाय जोंना चिरांना लामा थामानि थाखायबो सुबिदा जाबाय फरायनायनिबो सुबिदा जाबाय गथ'फोरनिबाबो कलेजनिबाबो जाजोब्बाय गासैबो बे चिराङाव मोजां जाबोजोब्बाय गासैबो उन्न'तियाबो जाबाय फरायनायनि बेलायावबो दावगागासिनो दङ गथ' गथ'फ्रा गासैबो मोजाङै मोजां जाबोगासिनो दङ लामानिफ्राय लानानै गासैबो मोजां जाजोब्बाय लामा सामाफ्राबो जाबाय हान्थामेलाबाबो जाबाय लामायाथ' लामा जि मोजां जाबाय आरो जायगा जायगा बिदिनो ब्रिज गैयामोन ब्रिजफ्राबो जि मोजां जाबाय बेफोरबो माने मोजाङाव फैथारबाय आरो बे चिराङावबो जायगाया डेभल'प जाबाय दा बुंनांगौआथ' आरो बिदिनोसै दे दोननोसै दे दोनदिनि दोन्दो